اردو پڑھائی کا بہت اچھا اسکول اور جاتے ہیں تو بچے کو اردو پڑھاتے ہیں نا دھیان نہیں کرتے ہیں اردو کا اردو کا پڑھائی کو ختم کرنا چاہ رہا اردو جاتے ہیں اسکول مدرسہ تو بس ہندی انگلس میتھ جو مان تو پڑھاتا ہے ہندو اردو کا لفظ کو ختم کر دیا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اردو اردو کا لفظ اچھا ہے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے مگر اردو پڑھانا نہیں چاہتا ہے سب اردو پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اردو بچے لوگ کو بھی نا پڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اردو کا پڑھائی بہت اچھا لگتا ہے دین اسلام کو ختم کر دیا ایسا پڑھاتے ہیں نہ اردو بھائی ہندی انگلس میتھ نکال دیا ہے بچے کو گھر میں ڈانٹتے ووٹتے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے نہ یہ تو اسکول میں پڑھاتے ہیں نہ اردو اسی لیے کہ بچہ بھی مار کرتا ہے ہندی انگلس میتھ پڑھنے کے لیے ہمارے لوگ اردو ہندی اردو اور پڑھے آئے ہیں تو بچے کو پڑھاتے ہیں تو پڑھتا ہے نہ مار کرتا ہے کہ نہ ہندی انگلس پڑھیں گے اسی لیے کر کے ہم یہ لوگ کو اچھا لگتا ہے اردو پڑھنے میں اردو کیا ہے دین اسلام کا ہے مسلم کا دین اسلام ہے اردو اردو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اردو کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے مگر بچے لوگ کو اردو نہیں پڑھاتا ہے وہی ہندی انگلس پڑھا اڑھا کر کے نکال دیتے ہیں ہمرے لوگ کہتے ہیں کہ اردو پڑھو اردو پڑھو مگر مانتا ہے نہیں بچہ سب بچہ سب یہی رٹی لگائے ہے کہ ماسٹر نے پڑھاتا ہے اردو